जोंनि हारिमुवावहाय हाबाफोरा गिदिर जायो बे हाबा गिदिरफ्रा

मोनसे गोलाव हाबा बेफोरखौहाय जों गिदिर हाबा होननाय जायो बे बेयावहाय मानसिफ्रा माखासे नेमखान्थि फालियो जेराव गिबि गिबियावहाय हिनजाव हिनजाव गोदान नायनाय हिनजाव गोदान नायनायनि उनावहाय दिन थारिख थिग खालामनाय आरो बेफोरावहाय दिन थारिख थिग खालामनानै जेब्ला लायनांगौ सम बेफोरावहाय गोबां नेमखान्थि जेरै बैराथि बारलाम्फा बिदिनो गामियै हौवा गोदानजों थाफाग्रा हिनजाव गोदानजों थाफाग्रा बेखौबो लांफायो आरो लायनाय समावहाय बेबादिनो लामाफोरावहाय जे एक्सिडेन्ट जाया बेफोरनि बागै माखासे फोथायनायजों हासिब सुवा बायदिसिना लायो लोगोसे दालांफोर मोनोब्ला गइ फाथै ज'रा बावनानै बावनानै थाङो बेबादि माखासे खान्थिफोरखौ फालियो बेनि उनावहाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय बेबादिनो हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान न'खराव आलासि जाहैयो आथिमंगल होननानै बुंनाय जायो बेवहाय सेंग्रा सिख्ला ज'रा लांफानाय जायो लोगोसे दाउला मासे दाउजो मासे जौ गिसि जौ गोरान बेबादि जाग्रा लोंग्रा लांफायो बेनि उनावहाय

माखासे नेम बादियै बिबियाय दुसुन जानाय बिबियाय दुसुन जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो जेराव बिबियाय दुसुन जाब्लासो जितु नख'रनि थांलाय फैलाया जितु थांलाय फैलाय खालामनांगौ बेखौ खालामनो हायो जितु न'खरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव जितु जेबो असुबिदा जाया बेबादि माखासे खैफोद आफोदावहाय सहाय हैलायनायनि थाखाय बेबादि सहाय हैनो हानायनि थाखाय बेबादि बिबियाय दुसुन जानाय जायो एसेनोसै